हेलो हाँ जी नमस्कार जी मैं कोटक महिंद्रा बैंक से विकास मैनेजर बात कर रहा हूँ बताइए क्या आपकी मदद कर सकता हूँ मैं आपकी जी जी हाँ आपने आपने कभी पहले इससे पहले कभी लोन लिया है हाँ तो मतलब आपकी इनकम कितनी है चालीस हज़ार आपको कितने तक का लोन चाहिए दस लाख तक का जहाँ तक मैम पॉसिबल हो सकता है मैं आपका छः लाख से ज़्यादा का लोन एप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि आपका पहली बार यह लोन है अगर आपका सिविल इस्कोर अच्छा होता मतलब आपने पहले कभी लोन लिया होता तो मैं आपको इससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकता था क्योंकि आपकी इनकम भी चालीस हज़ार है तो अभी सबसे पहले मैं आपको छ लाख तक का लोन दे पाउँगा उसके बाद में अगर आपने आपको कुछ लोन लेना है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है जी आपको क़िस्तों में म आपको छ महीने की आपकी क़िस्तें होगी जिन में से आपको बीस बीस हज़अर मतलब नहीं बीस नहीं आपको हाँ छः महीने की आपको एक एक लाख की क़िस्तें देनी होगी छः महीने तक डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे पेन कार्ड लगेगा बैंक की पासबुक लगेगी आधार कार्ड लगेगा और आपका आई डी कार्ड लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस क्रेडिट कार्ड जी जी आप आ जाइए मंडे को आ जाइए आप ओके आपका नेम सर जी जी मैं दस बजे ऑफ़िस में आ जाता हूँ हमारी ऑफ़िस चार बजे तक बंद हो जाती है जी धन्यवाद आपका दिन शुभ हो